मां इहो पुछण थी चाहियां कि मुंहिंजी लैंड लाइन जो जेको बिल आहे उहो कामयाब तरह सां पेश थी वियो आहे हुनजी अदायगी थी वेई आहे त तव्हां जेकॾहिं ॿुधाए सघो कि उहो सही तरह सां मूंखे मुंहिंजो ॾिनल आहे या न महिरबानी